नोंथाङा सासे मेकाप आर्टिस्ट जानानै गावखौनो माबोरै जौगानाय मोनदों आङो गावखौनो गाव गोबां जौगानायावहाय मोनदों मानोखि आङो बिखौ सोलोंनानैहाय सार्टिफिकेटबो मोननो हादों आरो बेखौहाय सोलोंनायजों लोगोसे जों हिनजावफ्रा इन्डिपेनडेन्ट जानो हायो दा मेकापखौहाय जों मिथिगौ दा ट्रेनडिंआवहाय सोलिनानै दङ मानसिफोरखौहाय मेकाप खालामनानै बिराद गोजोननाय मोनो मानोखि गोबांथार हाबा हुखायाव मानसिफोरा लिंहरो बेजोंहाय बानायनायजोंहाय जोङो गोबांथार जौगानायखौ मोनदों आरो रांबो आरजिनो हादों हारसिंयै आथिंआवहाय गावबागाव गसंनो हायो गुबुननि सिंआवहाय जोङो थानाङा गावबागावनो गाव आथिंआव गसंनानैहाय रां आरजिनो हायो आरो हारसिंयै गसंथानो हानाय बेबादि गावखौहाय खालामनो हायो आरो बेजों लोगोसे गुबुनखौबो जोङो देलायहोनानैहाय गोसोखौहाय मोजां मोनो मालायखौ समायना नुहोनो हायो आरो